यदि हमारे क्षेत्र में या राज्य में प्रतिनिधित्व करते समय खेल करते समय खिलाड़ी यदि घायल हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से उसको उचित इलाज सरकारी अस्पतालों में कराया जाता है या मान लीजिए उदहारण के तौर पर यदि वहाँ पर कोई प्राइवेट अस्पताल भी है तो उस प्रकार से उनका इलाज है वहाँ पर कराया जाता है इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती है